हैल्लो हां जी हैल्लो नमस्ते हां तुस कुन हैल्लो हां तुस स्कूल कैं नी आनें होनें अज्ज कल अच्छा तुंदी ते मार्क्स शीट बी आई गेदी तुसोें ओह् बी लैन आनां पौनां तोहानूं आओ ठीक ऐ ते तुस आयो कन्नै ओह् बी लेई जायो कन्नै अपनें पेरैंटस गी बी लेइयै आओ कन्नैं अपनैं हां हां जी ते कन्नैं पेपर आने आह्ले तुंदे ते तुस पढ़ाई बी करो थोह्ड़ा पास हां जी हां जी ओह् ते गल्ल ऐ कोई चक्कर नी हून ते पढ़ा करो फिर पेपर बी आनें आह्ले हां जी ते जदूं बी आह्गे लेी जायो अपनें पेरैंटस दा मैडिकल सर्टिफिकेट बी हां जी